औ आं मोनसे समाव खाथिनि टाउन बेरायनो थांदोंमोन बे समाव मोनसे बा लोगोफोरजों बेरायनो थांनायाव मोनसे बिदिनो बेरेखा जादोंमोन बा घथ'ना जादोंमोन मानो होनबा सासे मानसिया आंखौ बिदिनो एदावदोंमोन ओमफ्राय एदावनायाव आङो जेबो बुङालासेनो गिनायजों आङो हारसिङैनो गिनायजों थांफिनदोंमोन बिनिफ्राय लोगोफ्रा आंखौ बिसोर आंखौ रैखाथि खालामदोंमोन ओमफ्राय बिसोरो बिसोर रैखाथि होनो आङो बि बे सुथुरनिफ्राय आं रैखा मोननो हादोंमोन बिसोर लोगोफोर गैयामोनब्ला आङो रैखा मोननो हानाय नङामोन बेनिखायनो आङो लोगोफोरखौ आं मोजां मोनो